बर्तन धोवयके प्रक्रियावला जे तेलवला जेना बरतन कोनो बरतनमे जेना तेल लागि जाइत छै ओहिमे अहाँकेँ सर्फ साबुन कोलीन आदमीसभ मने आब साफ करै छथिन पहिनुका आदमीसभ जेना छाउरके माध्यमसँ यूज करै छलखिन माटिके माध्यमसँ यूज करै छलखिन ओसभ ओहिसँ लेकिन बहुत कम साफ सुथरा होइत छलय आब तऽ लोक बहुत तरहके स्टैंडर्ड दुनिआँ बहुत आगाँ बढ़ि गेल छै बहुत तरहसँ आगाँ लोक साफ सुथरा करै छै जेना सर्फ भेल सर्फ इक्सेल भेल भिम बार भेल आ कोलीनसभ भेल ईसभ जे छै से अहाँकेँ बहुत तरहसँ बरतन माँजल जाइत छै ओहिमे तेलके एक बहुत बढ़िआँ चमक मने चमक साफे मिटाए दै छै आओर बरतन बिलकुल साफ भऽ जाइत छै तऽ एहिसँ लोक बरतन देखयमे सुन्दर बनै छै हरेक चीजमे अहाँके बरतनमे तेल सभके लगबाके बाद इसभके उपयोग जे छै से अहाँ पूर्णतः आदमीके मिथिलाञ्चलमे लोक आब बहुत तरह इमहरो आदमीसभ करय लागल ताहि दुआरे छै जे अहाँके कोइ भी चीजमे लोक पहिनुका आदमीसभके बहुत स्थिति मने गड़बड़ छलै तऽ लोक बरतन मँजनाय छाउरे ताउरेसँ माँजै छलय आब छै से अहाँके बहुत आदमी छै से इएहसभ सर्फ साबुन जे भी छै से बरतन भिमबार मने अहाँके अथी सब्सक्राइबर ईसभ मँजनी तँजनी माध्यमसँ लोकसभ बढ़िआँसँ साफ सुथरा करै छै आओरसभ बरतनकेँ खूब बढ़िआँसँ मने चमकदार आओर मने बढ़िआँसँ साफ सुथरा लोक रखैए आओर अपन जे छै से मिथिलाञ्चलमे छै से बहुत तरहसँ पहिनेके अपेक्षा एखुनका समय बरतनके बदलाव बहुत रूपसँ बढ़िआँसँ लोक साफ सुथरा करै छथि आओरसभ गरीबसँ गरीब हुए आ अमीरसँ अमीर घरेमे सभ बढ़िआँ ईसँ कोलीन आओर अगैरह वगैरह ईसभके यूज लोक बढ़िआँसँ करै छथि